हाँ जी हालही के दस दिन के अंदर मैंने घरेलू के लिए एक स्टॉप ख़रीदा था जिस स्टॉप से केरोसिन से जलता था वो केरोसिन बहुत ही ज़्यादा खाता था इस लिए बहुत ही ख़राब था और वो लीकेज भी करता था केरोसिन और उस में कभी कभार पूरे स्टॉप में ही आग लग जाती थी तो इस लिए वो बहुत ही बेकार आ गया था बाक़ी बहुत ही हल्की हल्की चीज़ थी उसकी लोखी पत्तियां भी जल्दी ही से ही टूट गई और जो उसका स्टैंड था स्टॉप का वो भी बहुत ही हल्का था और बहुत ही कमज़ोर था यानी कि पूर्ण रूप से वो स्टॉप बहुत ख़राब था